सहरसामे तऽ पानिके बहुत बढ़िऑं सुविधा छै लेकिन ई पानिसँ हमरा सभकेँ बाढ़ि आबि जाइ छै जाहि कारण अनाज फल जङ्गल झाड़ीमे बाढिके पानि लागि जाइ छै गाछ सभ सुखि जाइ छै पानिसँ तऽ बहुत फायदो छै लेकिन नगर निगमके जे छै ने नगर परिषदके ई बहुत बहुत गलत तरह से छै जाहि कारण हर जगह गली रास्ता हर जगह कचड़ा रहै छै जाहि कारण पानि लागि गेल ओ कचड़ा जमि गेल ओहिसँ हमरा बीमारी उत्पन्न भए जाइ छै आदमी सभ बेसी बहुत बीमार भए जाइ छै पैसा खर्चा भेल गरीबके आओर की पानि से तऽ इएह छै हमरा सभके